हम बजार गेली आ एकटा हीटर खरीदके लए ली कए ला कि जादा ठण्डाके मौसम रहलै आओर ओ हीटर लेलाके बाद ई होबऽके लगलै कि ओकर बिजली बिल जादे आबे लागलहुँ आओर ई हीटर सही सही काम भी नहि करैत रहलै आओर एकर एकरा मतलब कि खराब एकबार कि भेलै कि एकरा जड़ाके रखलिऐ तऽ बच्चा कि केलकै कि हाथ इसमे ओहिमे घुँसा कऽ छु लेलहुँ जेकरा कारण बच्चाके हाथ भी जड़ि गेलक एकरा बाद से हम हीटरके काम करनाइ बन्द करि देलहुँ